हेलौ लेजिज रेस्टुरेन्त ना बे आङो माबा फिजा अर्दार होदोंमोन दहाय दा बे रेडि जादोंना जायाखै एह बेसेबांसोन थायम नांबावगोन दे बिदिब्ला दा माबाबा अर्दारा जायोबा खोन्थाहरदो